हा मां बाइकिंग बाइकिंग कार्यक्रम कार्यक्रम में भाॻु ॾियण वठण लाइ हमेशह तयार रहंदो आहियां जॾहिं बि बा बाइकिंग जो अहिड़ो कोई विज्ञापन ईंदो आहे त मां वञी करे पंहिंजो नालो लिखाईंदो आहियां ऐं बाइक बाइक रेस में मुंहिंजो पंहिंजे दोस्तनि खे बि मां ब बाइक रेस में भाॻु ॾियण वठण लाइ इं इंसिस्ट कंदो आहियां ऐं चवंदो आहियां कि हलो असीं असीं वञी करे बाइक बाइक रेस में पंहिंजो नालो लिखायूं ऐं सभु बाइक रेस में भाॻु वठूं ऐं भाॻु वठ वठी करे असां बाइक रेस खे खटण जी कोशिश कंदा आहियूं त कि बाइक रेस खटी करे मां जॾहिं ईंदो आहिंयां त मां म मूंखे ॾाढो सुठो महिसूसु थींदो आहे मां सभिनिनि दोस्तनि खे हिन हिनजे लाइ इंकरेज कंदो रहंदो आहियां ताकि हू बि स्पोर्ट्स जे स्पोर्ट्स जे स्पोर्ट्स बाइक स्पोर्ट्स में बाइक भाॻु वठनि ऐं भाॻु वठनि ऐं हुनखे इंजॉय कनि बाइक बाइक रेस मुंहिंजो पेशन मुंहिंजो मुंहिंजो शौक़ु आहे मां सभिनी के सभिनी खे चवंदो आहियां कि बाइक रेस में भाॻु वठो ऐं इनाम जीती इनाम खणी करे खणी करे घरु अचो त परिवार खे बि ॾाढी ख़ुशी थिअंदी